وعلیکم السلام جی کہیے پانی آئیے پلاتے ہیں پانی ابھی منگوا رہے ہیں آئیے نا گیا ہے لانے ہم لوگ تو ہم لوگ تو ہم اب تو نل وغیرہ پانی پی نہیں پاتے ہیں بہت بے کار پانی آتا ہے تو ہم لوگ بسلری کا پانی پیتے ہیں وہی سب جگہ کا سمجھیے لگتا ہے کہ وہی ہو گیا ہے آدمی اب چاپا کل کا پانی پی نہیں سکتا ہے سپلائی واٹر جو آتا ہے وہ نہیں پی سکتا ہے ہاں ادھر ادھر بھی ادھر بھی ویسا ہی ہے اتنا گرمی پڑ رہا ہے پیڑ پودھا نہیں ہے سب کٹ رہا ہے تو کیا حال ہوگا انسان کا سارا پانی سوکھ رہا ہے سارا جگہ کا پانی گندا ہو گیا بہت زیادہ گندا ہو گیا آج کل جو بھی کچرا ہے سب میں ہی پھینکا جا رہا ہے آج کل تو صفائی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اب تو ہاں اب کہاں صحیح بات ہے اب پینے لائق بچا ہی نہیں ہے پانی یہاں بھی بالکل ویسا ہی ہے ایک دم جی صحیح بات ہے پرانے پرانے زمانے میں پانی نل کا پانی آرام سے پیتا ہے چاپا کل کا پانی اور تالاب کا پانی ندی کا پانی کنویں کا پانی پی سکتا ہے کنویں کا پانی کوئی پی سکتا ہے پہلے کنواں کا پانی سارا لوگ پیتے تھے یہ سب پانی بسلری بسلری پانی تھا بتائیے کوئی نہیں پیتا تھا آج کل کیا ہے یہ سب پی کے بھی انسان کا طبیعت خراب ہو رہا ہے بسلری پانی پی کے بھی او مطلب فائدہ اتنا تھوڑی نقصان ہی ہے اس میں کیا کرے گا ندی کا پانی پی نہیں سکتا ہے انسان پہلے کا تو بات ہی کچھ اور پہلے زمانہ کی تو بات ہی کچھ اور بہت زیادہ پہلے والی بات اب نہیں بہت زیادہ دقت ہو گیا ہم لوگ کے طرف بھی یہاں بہت دقت ہے آئیے نا پانی پلاتے ہیں نیچے آئیے بیٹھیے جی ٹھیک ہے تو آئیے ٹھیک ہے اللہ حافظ السلام علیکم وعلیکم السلام جی